मेरा नाम कुलबंत सिंह ग्रां मेरा बाड़ा तसील मेरी विजयपुर ऐ डिसटिक मेरा सांबा ऐ में पशुएं पर गौ रक्खे चार ते टीका करन ते ओह्दी जेह्ड़ियां उनेंगी बमारियां लगदियां न में उंदे पर गल्ल करंग में एह् आखनां चाह्नां कि साढ़े जेह्ड़े पशु न इनेंगी मौसम दे लिहाज़ कन्नैं जेह्ड़ी बैक्सीन ऐ ओह् होेंदी रौह्नी चाही दी ऐ तां कि अस जेह्ड़ी साढ़े पशुएं गी बमारी औनें आह्ली ऐ ओह्दे कोला दा बची सकचै अस हां पशुएओं दे रक्ख रखाव बास्तै उंदे बास्तै अच्छी खुराक अच्छी रक्खनें बैास्तै जरूरत होंदी ऐ शाल शैड्ड होनां चाही दा अच्ची पैानी दी सुविधा होनीं चाही दी अच्छी दवाईयोें दी स्हूलत होनीं चाही दी अच्ची देख रेख होनीं चाही दी अच्छे किस्म दे फार्मर कोल जेह्ड़े पशु होनें चाही दे ताकि फार्मर दी जेह्ड़ी औंदनी ऐ ओह् तां गै होई सकदी ऐ जे फार्मर कोल अच्चे किस्म दे पशु नै अच्छी किस्म दे जेह्ड़े पशु दुध्दारू नै दुध्रु अच्छे तां होई सकदे जे अच्छा पशु ऐ अच्छी ओह्दी देखभाल ऐ अच्छी ओह्दी देखरेख ऐ अच्छी गै उसी बैक्सीन दी सुविधा ऐ तां गै किसान जेह्ड़ा ऐ तां गै खुशहाल होई सकदा ऐ में प्रशासन अग्गैं अपील करंग कि साढ़े जेह्ड़े ऐनिमल हस्बैंड्री शीप हस्बैंड्री दे जेह्ड़े डाक्टर लोग नै जां इंदा जेह्ड़ा स्टाफ ऐ ओह् किसानें दियां जेह्ड़ियां बेसिक जरूरतां न उंदे पर कास ध्यान देन इंदा कास ध्यान रक्खन टाईम टू टाईम पशुएं गी बैक्सीन होऐ अगर कोई पशु टाईम टू टाईम बमार होई जंदा ऐ उंदा इमिजेटली इंदा इलाज़ होऐ तां जे किसान दा कीमती पशु उस बमारी रोग कोला दा बची सकै जेह्ड़ा कि किसान दा बड़ा बड्डा कंई बारी नुकसान होई जंदा ऐ जेह्ड़ा ओह्दा कीमती पशु ऐ ओह् मरी जंदा ऐ नां गै गौरमैंट नैं उंदा कोई इंशोर कीते दा होंदा ऐ नां गै कोई इंशोर पालिसी उंदे पर बनाई दी होंदी ऐ ओह् जिसलै किसान दा नुक्सान होई जंदा ऐ ते बचैरा किसान जेह्ड़ी नोहाड़ा सोरस ऑफ इंकम ऐ ओह् खत्म होई जंदा ऐ ते किसान बचैरा लाचार होई जंदा ऐ इस बास्तै में प्रशासन अग्गैं पूरे हिन्दोस्तान दे प्रशासन अग्गैं एह् अपील करंग कि जेह्ड़ी साढ़े पशुएं दे हस्पताल नै एह् बी इक अच्छे स्टैंडर्ड़ दे और टाईम टू टाईम जेह्ड़ा इंदा स्टाफ ऐ ओह् लोकें दी परेशानियां सुनन ते उंदे पर खास ध्यान देन तां के किसानें दा जेह्ड़ा नुक्सान ऐ ओह् घट्ट होई सकै में बार बार सैंटर गौरमैंट अग्गैं बी एह् अपील करंग कि इक किसानें गी होर बड़ी बड्डी प्रावलम पैदा होई जंदी ऐ केंई बारी किसान दा पशू जेह्ड़ा ऐत बार संडे गी बमार होई जंदा ऐ ते उसलै उसी मौके दा कोई डाक्टर ते कोई हस्पिटल जेह्ड़ा बैटनरी हस्पिटल ऐ ओह् संडे गी बंद होंदा ऐ ओह्दा पशू जेह्ड़ी बमार होंदा ऐ ओह् आनस्पाट केंई बारी मरी जंदा ऐ ते किसान दा बड़ा बड्डा नुकसान होई जंदा ऐ में प्रसासन अग्गैं एह् अपील करंग के बैटनरी शीप हस्बैंड्री इंदे बिच्च बी जेह्ड़े इंदे डाक्टर नैं जां स्टाफ ऐ ओह् चौह्बी घैंटे प्रैजैंट होना चाही दा हाज़र होना चाही दा जिसलै बी कुसै किसान दा कोई पशु बमार होऐ ते ओह्दा मौके पर इलाज़ होई जा तां कि ओह्दा पशू उस बमारी कोला दा बची सकै आखनें ते गलानें दी बड़ियां गल्लां नै पर एह् साढ़ियां किसानें दियां प्रावलमां नैं जेह्ड़ियां में इनेंगी लम्बी डिटेल कन्नैं तुसें गी दस्सी सकनां ऐ लेकिन में जादा टाईम नां लेता हुआ चंद ही शब्दों ते साथ अपनी वाणी को बिराम देत्ता हूं जै हिन्द जै भारत